अगर हमरा मोनके पूछल जाए जे घुमबाके लेल कोन देश सबसँ बढ़िआँ छै तऽ हम तऽ अपन बगलके मिथिलाञ्चलके जे कहि सकै छिए आओर हिमालयके गोदमे बसल नेपाल ओतऽ जाकऽ ख्वाहिश करब चूँकि नेपाल प्रकृतिके लेल सबसँ आओर हमरा अहाँके भाषाके जननी जे कहल जाए भाषाके जे हमर मिथिलाञ्चलके जे मैथिली भाषा छी सएह भाषा नेपालके भाषो छिए तेँ घुमबाके लेल ओहि जगह जाए जाहिके भाषा जकर सँस्कृतिके जकर हम जानि सकी बुझि सकी वएह जगह घुमैलए जाए तऽ जँ हमरासँ पूछल जाए जँ हमरा मौका मिलत तऽ हम सबसँ पहिले नेपाल जाएब आओर नेपालमे काठमाण्डू जाएब तराइ क्षेत्र जाएब बहुत सारा एहन जगह छै जाहिठाम नेपालके सौन्दर्यके प्रकृतिके सौन्दर्यके वर्णन कएल जाएत जँ बहुत वर्णन कएल जाए तैओ कम छै चूँकि नेपाल एकटा समृद्ध कहल जे जाइ छै जे ओ हिमालयके गोदमे बसल क्षेत्र छै तराइके क्षेत्रमे बसल क्षेत्र छै ओ जतऽसँ समस्त नदी चाहे ओ गङ्गा होथि कोशी होथि जतेक नदी छथि खासकऽ कऽ हमरा मिथिलाञ्चलमे जतेक नदीके प्रादुर्भाव भेल छल ओसब नेपालसँ भेल छै तऽ तेँ जँ हमर इच्छा पूछल जाए तऽ हम नेपालके इच्छा करब नेपाल जाहिठाम हमर सीता माताके राजा जनकके एखनहु महल जनकपुरमे अछि ओ एकटा घुमैके जगह अछि जतऽ हमर अपन भाषाके मैथिल मैथिल आदमी भेटै छथि मिथिलाञ्चलके भाषा जे प्रचलित भाषा छी नेपालमे द्वितीय भाषा कहल गेल अछि नेपालके मानल गेल अछि मिथिला मैथिली भाषा ताहि भाषामे जतऽ जाउ तऽ अपन भाषा कहने रहथिन विद्यापति जे नहि बाजै नित मातृभाषा मैथिली मोन होइए तकर दुनू कान अएँठ ली लेकिन कि करब ई अधिकार नहि देलनि मैथिली तऽ ओ शहर ओ देश किएक जाए जाहि देशमे अपन भाषा नहि ओहि देश जाउ जाहि देशमे अहाँके भाषा अहाँके लोक अहाँके सँस्कृति भेटए बुझि बुझिए आओर नेपाल मैत्री देश छी हमरा अहाँके जतऽ जेबाके लेल नहि कोनो वीजाके जरूरत छै नहि कोनो सरकारी आदेशके जरूरत छै हम अहाँ नेपाल कखनो जा सकै छी महिषी अइ बगलमे बहुत सारा घुमैके जगह अछि घुमबाके लेल सबसँ पैघ दार्शनिक जगह सेहो मानल गेल अछि आओर एकर नेपालके जे वर्णन करी तऽ बहुत पैघ अछि हमरा नजरिमे मिथिलाञ्चलके समस्त लोकके नजरिमे लोकके तऽ नहि कहि सकै छी व्यक्तिगत हमर अपन नजरिमे नेपाल सबसँ बढ़िआँ आओर सबसँ सुदृढ़ जगह अछि जतऽ मिथिलाञ्चलके लोक अपन भाषामे अपन लोक जकाँ रहि सकै छी घुमि सकै छी बाजि सकै छी आओर ओतऽ अहाँके मिथिलाञ्चल जे कहल गेल छै जे आधासँ बेसी द्वितीय भाषा पूर्वोमे जिक्र कएने छी जे नेपालमे पूर्व द्वितीय भाषा मैथिली छी तऽ ओहि जगहपरमे घुमैमे हम कएक बेर नेपाल गेल छी हमरासबके ग्रामीण कएक साराके विवाहदान ओतऽ भेल छनि जाहिमे हमरा किछु किछु मौका भेटल अछि नेपाल जाइके तऽ हमर इच्छा नेपाले प्रति अछि जँ कतहु जाए तऽ नेपाल जाए